आगे तुज्या कडेन फुलां कसलीं कसलीं हा गे आं रॉझां आनी झंण्डुची कितें डिफरन्स तें रॉझा म्हणल्यार झेंडू एकूच न्ही आंहां म्हाका रोझांच जाय आनी गुलाब जाय थोडे रोझाचे तुमी माळी करून दिता कांय बेटीच दिता आं ना ना मा माळी माळीच करून दी माळीच बरी पडटली धा एका किलाक समज एक साधरण दोन एक दोन भितर माळी जाली जाल्यार एक धा किलाची तरी जाय पडटली आनी म्हारग पडूं हें कर तेका आंब्याचे ताळे घाल नाका आनी गुलाब दोन किलो आं डिलिवरी दी हाडून दी मगे हांगा हांगाच तें भाटल्यानूत गे तें देवळा कडेन आं आं आं हय हय हय आनी रॉझां किलोक कशीं आं बरें बरें हय धाडून दी बरें बरें बरें बरें ना नाका रॉझां तीं तांबडी कशीं येता न्ही तीं आनी होळडुवी मिक्स हय हय आं बरें बरें बरें आं हां सादी सादी सादी येतल्यो तेजेच कडेन तेजेच कडेन पयशे दिता आं बरें आं बरें आं बरें आं बरें